अमानो जों मा मा जाहोयो होनब्ला जों गुन्दै होयो गुन्दै होनानै जेनबा बिदिनो गुन्दै गैयाब्ला बिदिनो थास' रुनानै होयो थास' रुनानै बिदिनो जाहोयो ओमफ्राय एखमब्ला बिदिनो माइरं गुन्दै गैयाब्ला बायस्लाबनो हायाब्ला जेनेबा थाखा फैसा आखायाव गैयाब्ला बायनोबो हालाब्ला थास' रुना होबाय थास' रुनानै होनानै बिदिनो दिनै खनसे रुनायखौनो गाबोन समफोरबो जाहोबाय एखमब्ला नों जुमाइ थाब्ला जुमाइ संनाय थाब्ला मावनानै अफ्रिखौ होबाय बिदिनो जोङो फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै बिदिनो देरब्ला बिदिनो मासेयाव एखमब्ला सय हाजार सात हाजार बिदिनो एखमब्ला थेखायाव पास हाजारसोआवनो फाननानै होना लानाय जायो आरो जोङो गेदेर फेदेरनो सानब्लाबो सौहाजोबा थाखा फैसानि प्रब्लेम जाब्ला फाननानै बेजोंनो बिदिनो संख्रि बानलु मैगं थाइगं फिसाफोरनो थेखा सुंबाय बिदिनो दाउ फिसिब्लाबो दाउनोबो जोङो गोरलैयाव एंखुर होनांगौ गोरलैनिफ्राय फेदेरब्ला एंखुर होबाय एंखुर होनानै देरब्ला ओरै माइरं होबाय माइरं होनानै आरो देरब्ला माइ माइफोरा उदैयाव थाबाय नालाय माइखौ होबाय आरो देरब्ला बिदिनो जों फेदेरै फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै बिदिनो मासेयाव दुइस' गाहाम देरस' गाहाम एखमब्ला एक्स' आसि एखमब्ला एक्स' फिसा फिसायाव एक्स' बिदिनो देरब्ला दुइस' गाहाम बिदिनि फाननानै जों बिजोंनो न'खर सोलियो आरो संसार जानायाव बिदिनो थेखा सुंबाय गाननाय जोमनाय होनो हाबाय बिदिनो फिसाफोरनोबो गारि भारा हरनो हाबाय लेखा फावथेन बायनो हाबाय दाउ फिसिनायनि अमा फिसिनायनि माबाया बेनोसै आरो